मिं इक सुआल आया कि में केह् चैलेंजज जेह्ड़े ऐ केह्ड़ी मुश्कलां मिं आंदी मिं कम्मा लेइयै अपने कम्मै ई लेइयै तो उसी उसी मे कि'यां जेह्ड़ा ऐ उसा होर कम्म करदे में हैडल करना होन्नां ते माराज में आं बकील तो में हाल्ली यूनियर वकील आं नमां नमां बकील आं डेढ दो साल होइ ए मिं एह् कम्म करदे वकालत बिच ते मेरे कन्नै मिं प्राबलम पता केह् आंदी जेल्लै न कोई नमां मिं कोई केस आंदा न मिं बड़ थोह्ड़ी परेशानी होंदी कि मि पता निं ऐ कि में कि'या इसी हैंडल करना ते ओह्दे बिच केह् होंदा कि में कोई सीनियर कोई मेरे कोलूं बड्डा में कोई बड्डे बकील नाल लग्गे दा निं ऐ में अपना कम्म आपूं करना तो ओह्दे बिच केह् होंदा कि कोई कोई मिं आखदा मराज इ'यां होई आ उसी केह् करना मिं उसी पढ़ना पौंदा में उसी आखना रुकी जा मि पंज मेंट दे त्रैऽ मेंट दे जां मिं इक घैंटा देओ में तुसेंई पढ़ियै सनाना तो ओह्दे बिच में उसी इ'यै जेह्ड़ा बी अगर मिं कोई मुसीबत आंदी में उसी इ'यां हैंडल करना जां में उसी गूगल करी ओड़ना जां में उसी पढ़ना जां में किसी होर मेरे जेह्ड़े साथी न में उ'नेंई पुछदा उ'नेंई पुछना कि माराज इ'यां इ'यां आई दी गल्ल हून में एह्दे बिच केह् करना ते कन्नै जेह्ड़ा होर जेह्ड़ा जिन्नी मुसीबत आंदी न ओह् क्लाइंट जेह्ड़ी ऐ कलाइंट ई समझाना बड़ा मुश्कल ऐ कलाइंट ई सिद्धी मत्त देओ न ओह् आखदा नेईं एह् गल्त आक्खा दा पुट्ठा चलना तो अजकल दुनिया बी इ'यो ऐ कि किसी मतलब तुस दसगे कि माराज तुसेंई कोई जरूरत निं ऐ तुस नेईं करो ते नेईं उ'नैं सिद्धी मत्त लेनी निं ऐ उ'नैं पुट्ठा गै चलना मतलब अज्ज कल ते मतलब ढंग बनाई दा

जजै कोला लेकिन जज जेह्ड़ा मनदा निं जज आखदा एह् कानून बिच नेईं ऐ लेकिन असें लड़ना पौना लड़ना पौना ते जेह्ड़ा साढ़ा क्लाइंट होंदा ओह्दे आस्तै अस पढ़ने आं पूरी मेह्नत करने आं प्ही प्रैजैंट करने आं जज्जै गी समझाने आं लड़ने आं मिगी लगदा इत्थै इ'यां कम्म चलदा